पुरषोत्तम अडवानी नीता अडवानी रीता टेकवानी श्री भरत लाल टेकवानी प्रकाश लालवानी निशा लालवानी करन केसवानी महक केसवानी पिंकी आहूजा विशाल आहूजा गुरप्रीत नही गुरप्रीत तो पंजाबी होते है पेसूमल टेकवानी हरीश लालवानी सोनिया निभवानी भरतलाल निभवानी रीत रीतिका चंदवानी सुमन केसरवानी लजिधिव रंझानी अशोक कृपलानी मोहन भागचंदानी आत्माराम बलानी मोहिनी बलानी निमा बलानी